जी मैम क्या हमारी बात कुंदन बाइक सर्विस सेंटर से हो रही है जी मैम मैं आइसली मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मांडव जाना है मैम तो हमें आपके यहाँ से बाइक हायर करने से क्या आपके यहाँ से बाइक मिल जाएगी जी मैम क्या आप बता पाएंगी कि आपके यहाँ कौन कौन सी बाइक अभी एलवाइलेवल है

जी मैम हमें आपके यहाँ से होंडा साइन बाइक चाहिए क्या हमें आपके यहाँ से यह बाइक मिल पाएगी जी मैम हमें यह बाइक आपके यहाँ से पूरे एक महीने के लिए चाहिए जी मैम यह मैं कर लूँगा मैम क्या आप बता पाएंगे कि आपके यहाँ बाइक रेंट पर लेने के लिए कोई डॉकूमेंट भी देना पड़ेगा क्या जी मैम उसमें कोई प्रोब्लम नहीं है क्या आप मैम यह बता सकें कि आपके यहाँ हम लोग ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे या फिर ऑफलाइन जी मैम आप यह बता सकती हैं कि यह बाइक आपके यहाँ होंडा सैन की एक दिन के लिए कितना रेंट लेती हैं मैम कितना किराया लेती हैं मैम एक दिन के लिए जी मैम तो यह मैम मैं आपके यहाँ से तीस दिनों के लिए पूरे एक महीने के लिए किराया बाइक लूँगा तो क्या इसमें मेरे को कोई डिस्काउंट मिल पाएगा क्या अच्छा जी मैम जी मैम हमें भुगतान की कोई भी दिक्कत नहीं है क्या आप यह बता सकती हैं कि अगर चे हम आपकी बाइक ले कर जाते हैं मैम और उस बाइक से किसी भी प्रकार का एक्सिडेंट हो जाता है तो क्या आपके बाइक की सारी इन्सोरेंस पॉलिसी अभी उपलब्ध हैं जी मैम तो अगर चे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बाइक को किसी भी प्रकार का नुक़सान हो जाता है तो उसके लिए पैसे किसे भरने पड़ेंगे जी मैम धन्यवाद मैम तो मैं आपके यहाँ यह बाइक लेने के लिए कल सुबह प्रात कालीन दस बजे आता हूँ जी मैम धन्यवाद मैम